आमी रांदचे पयली सगळे मसालो मिरसांगो दोळे काडून दोवोरता मागी सोय जाल्यार सोय ती कांतून दोवोरतां पियाव कात्तोन दोवोरताय आनी मागीर मासाल बी घान आम तें ग्रांयडरां घाताय ग्रांयडरां घायल म्हुणटोरी फोण्ण बी मारून मागी आम रांदताय हे भाशीन हे भाशीन रांदोप